आं जेब्ला स्कुलाव फरायगासिनो दंमोन अब्ला आङो गोबां खेलाफोरखौ आङो बादायलायदोंमोन मोनसे टीमाव थानानै आं गोबां दोलोआव थानानै गोबां गेलेदोंमोन फुटबल गेलेदोंमोन क्रिकेट गेलेदोंमोन भलिबल गेलेदोंमोन थिक बिदिनो जोङो गेलेनानै जोबां गोजोन्नाय मोनदोंमोन जेब्लानेखि जोङो गुबुन दलाव दोलोजों अप'नेनजों जों गेलेनानै जेब्ला जों देरहासाथ जायो अब्लाना जोङो गोबां गोजोन्नाय मोनो रंजानाय मोनो थिक बिदिनो जों बेराफारसेथिं जोङो गावनि फिजिकेलि फिट बेफोरखौ जोङो मोनसे गोग्गो मोननो हायो बेखाय जोंङो गेलेनायाव गोबां गोसो होनांगौ आरो गोबां टरनामेन्टफोरखौ जोङो स्कुल टरनामेन्ट गोबां गेलेहैदोंमोन जोङो अदालगुरि थंला थिक बिदिनो जोङो गोदान मोनसे लेशनफोरखौ बे गेलेनायजों लोगोसे मोनबोनो हादों आरो बेफोरखौ गेलेनानै जों गोबां बान्थाफोरबो जोङो स्कुलाव जेब्लानाखि गेलेदोंमोन अब्लाना जोङो मोनबोनो हादों आरो बे बान्थाखौ मोनबोनायजों लोगोसे जोङो गोबां गोजोन्नाय मोनदों आरो जोंनि प्रिनसिपालफ्रा जोंखौ बाखनायदोंमोन जोंखौ बारायदोंमोन आरो जोङो बेबायदिनो स्कुल टरनामेन्टल' नङा गोबां खाथि खालायाव जेब्लानाखि' टुरनामेन्ट जादोंमोन बेफ्रावबो जोङो स्कुलनि जानानै दोलोआव जानानै जोङो गेलेहैदोंमोन आरो बेयाव जों गोबां अडिएनसफोरनिफ्राइ जों सापर्ट खौ मोननो हादोंमोन जेब्लानाखि जोङो गेलेग्रा फोथाराव ओंखारो अब्ला जोंखौ गोबां अडियानसफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामोमोन आरो बेबायदिनो बिसोरनि सापर्ट मोन्नायजों लोगोसे जोङो बे गेमफोरखौहाय जोङो देरहानो हादों आरो थिक बिदिनो जोङो मोजां मोनसे प'जिशनफोरखौ जोङो मोनहैनो हादोंमोन सेमि फाइनाल एबा फाइनाल बेफोरबायदि जोङो मोनहैनो हाया आरो मोनहैनायजों लोगोसे जोङो गोबां बान्थाफोरखौबो जोङो मोनबोनो हादों आरो जोङो क्रिकेट क्रिकेट खेलायावबो जोङो गोबां खाथि खाला ओनसोलाव जेसेबां खिनि टरनामेन्ट जादोंमोन बेयावहाय जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो जोङो पार्टिसिपेट खालामनानै गोबां जोङो गथायसे जानानै बा जोङो लोगो लाज्लायनानै जोङो मोजाङै बे गेमसफोरखौहाय जों मोजाङै गेलेबोनो हादों थिक बिदिनो जोङो गोबां स्कपफोरखौ बेबायदिनो मोनबोबाय थादों आरो बेखौ गेलेनानै जोङो देहा फारसे जोङो मोजां गोग्गो देहाफोरखौ जोङो मोन्नो हादों